गांव म्हणचे सादेंपण आनी शहर म्हणजे उद्द्योगीकरण शहरान सगळ्यो गोष्टी सोंपेपणान जाता आनी गांवान मात्र कश्ट खूब हांगा खंयच्याय गजालीक गांवांत कश्ट घेवचे पडटा उदक जाय तें वचून माथ्यार मारून हाडचें पडटालें जेवण करपाक जाय तें वांटपाक फातरीर बसून किंवां रगड्यार बसून वांटचें पडटालें हीं कांय उदाहरणां जालीं शेती आनी बाकी हेर वेवसाय ह्या सगळ्या मळांचेर एका काळांत गावांत खूब कश्ट पडटाले आतां मात्र परिस्थिती बदल्ल्या आतां गांवानूय बी वीज पावल्या वीज इलॅक्ट्रिसिटी लायट ह्या विजेच्या शोदान आनी ह्या विजे ही वीज गांवांत पावल्ल्या कारणान गांवच्या लोकांच्या लायफांत तेंच्या जिवनांत खूब फरक पडला खुबश्यो गोष्टी सोंप्यो जाल्या आतां गांवान विजेचो वापर कितें सगळ्यांत पयलो म्हणजे घरा घरांनी उजवाड घालपाक हें तर आपलें जिवनांतलें जालें पूण आमच्या जिवन शैलींत गांवांच्या वेवसायीक मळाचेर ह्या विजेचो खूब उपयोग जाता गांवांत शेती आसता आनी शेतीक उदक लागता हें उदक ह्यो शेताच्या लागीं आसना थोड्यो पयस आसता तर विजेचेर चलपी पंप बसोवन हें उदक शेतांत पावपाक मदत जाता त्या खातीर आतां पयलींच्यो जुन्यो कठीण पद्दती वापरपाची गरज ना तशेंच गांवांनी कुळागर शेती जी आसता तिका शिंपपाक म्हणजेच उदक घालपाक पयलींच्या काळांत पाट करून त्या पाटांनी उदक शिंपप अशें मनशान खूब कश्टान करपाचें करपाची पद्दत वापरली वताली तिका एक वेगळो पर्याय असो म्हणून विजेचेर चलपी स्प्रिंकलर सिस्टम आतां उपलबध्द आसा तेका लागून ह्या विजेचो कुळागरकारांक सुद्दां खूब फायदो जाता विजेचेर आदारीत आसून बऱ्योच गोष्टी गांवांनी लोक वापरपाक लागल्या जशें की जांचे कडेन जनावरां आसात जनावरां खातीर जनावरांक जेन्ना गरमी जाता तांकां फॅन लावप तातूंत तांकां मातशी थंडी थंड हवामान मेळटा तशेंच गायचें दूद काडपाक वेगळ्यो वेगळ्यो इलेक्ट्रीक वस्तू आयल्या लायटीचेर विजेचेर चलपी वस्तू आयल्या त्यो वापरपाक शकता अश्यो खुबश्यो खुबशीं उपकरणां अवेलेबल किंवां उपलबध्द आसा जीं वापरून जे कोण जनावरांचें पालन करता तांकांय बी खूब मदत जाता तशेंच शिवणकाम हें ह्या वाटांनी विजेचेर चलपी शिवण यंत्रां आयज बाजारांत मेळटा आनी ताचोय बी गांवांनी खूब फायदो जाता